میں ثاقب سیفی میں اپنے ایک زندگی کا ٹور بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا تھا شملہ کا ہم فرسٹ ٹائم شملہ گئے تھے ٹویلھ اسٹینڈڈ میں اور ہمارا ٹویل اسٹینڈرڈ جو کلیئر ہوا تھا اینڈ ہم شملہ جاتے وکت ہم زیادہ تر مزے کرتے ہوئے گئے تھے سارے فرینڈ اینڈ ہم نے وہاں پہ جب پہنچے تو ہم نے بہت مزے کرے ہم ہوٹل میں رکیں ہم وہاں پر رائڈنگ کری کھیلے کودے اور ہمارا فرسٹ ٹور تھا وہ تو اس میں ہمیں کافی مزہ آیا بٹ اس کے بعد ہم جو گئے بعد میں کہیں اور تو ہم نے وہاں پر کوئی مزہ یا کوئی رلیکسیشن نہیں دیکھااور بہت سی چیزیں تھیں جو ہم نے میں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بٹ جو ہمارا پہلا ٹور شملہ کا تھا اس جاتی زندگی کے بارے میں میں اکسپلین صحیح سے نہیں کر سک پا رہا کیونکہ اس کا کچھ مزہ ہی الگ تھا اور میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہی ہوں